कितने दिन के लिए कहाँ जा रहे हो आप लोग परिवार के सभी लोग जा रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है कल इस्कूल आ कर अप्लीकेशन दे दीजिए आप

आप लोगों का प्लान कब से कब तक का है ठीक है न वैसे भी इनका पेपर एक हफ़्ता बाद ही चालू होने वाले है तब तक तो शायद आप लोग आ जाओगे ठीक है न कल इस्कूल आकर अप्लीकेशन दे दीजिए आप ग्यारह बारह बजे आ जाइए आप और कोशिश करना कि टूर से थोड़ा सा जल्दी वापस आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि वो पढ़ाई भी कवर कर सके ठीक है आपकी बच्ची पढ़ने में होशियार है अच्छे नंबर लाती है हमेशा